ना हमनाय समआव आं बे आदबखौनो बाहायो जेब्ला जों ना हमनो थाङो अब्ला जों गोबां रोखोमनि जों नाखौ हमो सोरबाबा आखायफोरजों हमनायजों सोरबा जेजों सोरबा बायदि सिना जाबथु एबा खाथाफोर लानानै नाखौ हमो आरो खायफाबा सागोर लैथोफ्राव नाफोरखौ बोनहैनानैबो हमो नाथाय आं ना हमनो थांनायनि सिगां थाग थियारि जायो आं ना हमनो थाखाय हाफ फेन नंआब्ला गामसा सेन्डेल फोरखौ गाना लाबानो आखायाव जे लाना खबाय लानानै आङो ना हमनो थाङो ना हमनाय समाव आं खमैब्लाबो नैनिफ्राय थाम घन्टासिम आं दैमायाव ना हमो ना हमनो थाखाय आं जोबोरैनो मोजां मोनोना दैमा जिंफ्राव थानाय सुबुंफ्रा जेब्लाबो बे दैजोंनो देरनायखाय बे दैमाआव मा ना दं आरो माब्ला समआव ना मोनो आरो नाया मा समाव गोथाव बेफोरखौ मिथिनो हायो ना हमनो थाखाय आं जोबोरैनो गोजोनो आरो गोसोआव रंजानाय मोनो जेब्ला आं ना हमनो थाखाय जेजों जेब्ला ना सारो ना गिदिर नाङोब्लानो आं रंजा खाङो मानोना आंहा दोनै ना गिदिर नांबाय ना गिदिरखौ आङो मोन्नो हाबाय आरो गोसोआव रंजाबाय मोनो जेब्ला आं ना गिदिरमोनो बेखौ आं न'खरआव ज'यै थांनानै जाहैगोन आरो आंनि न'खरनि मानसिफोरजों रंजानायजों आं मुगोन आं दोनै आयै ना गिदिर मोनबोदों ओ जोंहा सानैजों एबा ज'यै बे नाखौ संनानै जासिगोन ना हमनो थाखाय आं जेब्ला थियारि जायो अब्ला आं न'खरनि सुबुंफोरनो खोन्थायो आयै आं दिनै नङाब्ला आफा नङाब्ला आब' नङाब्ला आदा दिनै आं ना हमनो थांगोन जे लानानै खमैब्लाबो आङो नै निफ्राय थाम घन्टासिम आङो ना हमगोन